हँ हेलो हलो दबाइ देने रहियै कहाँ आराम भेलै पेट नहि भेलै दर्द होइते छै खेने रहियै आइ आइ दू दिन हँ नै हँ परहेज की सब हेतै

खिचड़ी हमको नहीं अच्छा लग रहा है खिचड़ी हम नहि खाय छियै हमरा नहि बढिआँ लागैय दोसर कोनो बतेबै तऽ खा लेबै हँ पाँच सात दिन दर्द हेतै

हँ आराम भए जेतै पाँच सात दिनका बाद हँ तऽ फेन आबऽ पड़तै सएह ने हँ हँ बहुत हँ महिना दिनका दबाइ देने रहियै तऽ आइ दूइये दिन हँ दूइये दिनका भेलै नै हँ

अच्छा तऽ हमरा आबऽ पड़तै हँ हँ तऽ फेनो जे छै ने हमरा आबऽ पड़तै खिचड़ी अर खाय पड़तै सएह ने दही नहि खाय पड़तै नै हँ अच्छा हँ